मां मवइया ॻाल्हायां थी पई त मां वटि तव्हांजो ब्रोडबैंड लॻियलु आहे जेको की कम नथो करे त इन लाइ तव्हांखे कृप्या तव्हांखे गुज़ारिश आहे की इन खे जल्दी सां ठीकु कराए ॾियो छोकी मुंहिंजो बिल बि पहिरियों खां भरियलु ई आहे और इन वजह सां ज नथो मिले त असांखे ॾाढी परेशानी थी थिए पई छोकी इंटरनेट नथो अचे त उन सां ॿारनि खे पढ़ाई में दिक़त थिए थी औति मोबाइल वोबाइल में थोरी परेशानी थी थिए पई छोकी काफ़ी चीजां असांजियूं उन ते डिपेंड हूंदियूं आहिनि नेट ते त असांखे कृप्या करके जल्दी इनखे ठीकु कराए ॾियो